تیرنا ایک بہت ہی مفید ہے بکاز یہ میرے خیال سے فیزیکل ایکٹیوٹی ہے میں تیرنے کے بارے اتنا جانتی نہیں ہوں جتنا جانتی ہوں ایکچولی میرے دوست لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے سوئمنگ میں تو میں کچھ جانتی ہوں کہ ہاں بینیفٹس ہے اس کی اگر میں کہوں بینیفٹس اس کی تو ہم فٹ رہتے ہیں فزیکلی ایکٹ فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں اور ہمیں سانس کنٹرول کرنا آ جاتا ہے کیونکہ اگر ہم تیرتے ہیں تو کبھی کبھار ہم ڈوب رہے ہیں پانی میں تو ہم سانس نہیں لے پاتے ہیں اور جو سوئمنگ کرتے ہیں انہیں اچھے سے پتہ رہتا ہے کہ ہم کیسے مطلب کہ کچھ دیر ہم اپنے آپ سانس کو کنٹرول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سوئمنگ کرتے وقت میں سانس پہ ان کا کنٹرول رہتا ہے اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر کو ایسے موو کرو پھر اس کے بعد اپنا منہ اوپر نکالو تو تم سانس لے سکتے ہو سوئمنگ یہ ایک بہت اچھا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اور ہمیں میرے خیال سے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو اس میں مزہ بھی آتا ہوگا کیونکہ سوئمنگ کرنا اچھا ہے میں نے تو ویسے کبھی نہیں کیا ہے سوئمنگ